ہم نے زندگی میں صبر کرنا سیکھا اور دینی معلومات سیکھی ہمارے زندگی میں کیسے جیے وہ وہ علم حاصل کرے اور دینی معلومات دُنیاوی تعلیم سیکھے اور چھوٹوں سے اخلاق سے پیش آنے اور بڑوں سے چھوٹوں کو کیسے اخلاق سے پیش آنے وہ سیکھیں اور ماں باپ کی عزت کرنا بڑے چھوٹوں کا ادب کرنا اور گھر پر مہمان آئیں اُن کی بھی عزت کرنا اور اُن کو مختلف طرز کے پکوان بنا بنانا اور ہر الگ الگ قسم کے مختلف طرز کے پکوان پکانا گھر پر اور گھر کو صاف سُتھرا رکھنا صاف سُتھرائی تو ہمارا مذہب ہے ہم نے وہ سیکھا ہے اور ہر ہرج ہر اچھے بُرے کی تعلیم سیکھنا